میں سب سے زیادہ بائک گیئر کا جو آلات ہے اس میں جو استعمال کرتا ہوں وہ ہے ہیلمٹ ہیلمٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بڑے حادثے میں بچا سکتی ہے باقی گیئر رائڈ جیکٹ پینٹ شوز وغیرہ تو ٹھیک ہے لیکن جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے ہیلمٹ میں ہمیشہ بائک رائڈنگ کے لیے طویل سفر کے لیے ہیلمٹ لیتا ہوں اور اسے سنبھالتا ہوں اب جب آپ موٹر سائیکل ہائیوے پر چلا رہے ہیں تو میں کئی میکینکل مسائل آ جاتے ہیں جیسے سب سے زیادہ جو پرابلم آتا ہے وہ ایک پلک شاٹ ہونا ہے اور یا پنچر ہونا ہے ایسے وقت کے لیے میں ہمیشہ ہی ایک ایک زائد پلک کیری کرتا ہوں جو مجھے کئی وقتوں میں کام آئی ہے جیسے کبھی فلک شاٹ ہو گئی تو میں خود سے ہی چینج کر کے میں اپنا راستہ دوبارہ سے شروع کر لیتا ہوں اور کئی بار میری موٹر سائیکل کی ناکامی کی وجہ سے میں ہائیوے پر تین تین گھنٹہ بھی کھڑے رہا ہوں جیسے ایک دفعے میرا کارپینٹر خراب ہو گیا تھا بائک کا جس کی وجہ سے مجھ کو بہت انتظار کرنا پڑا